भारतके आन राज्यके तुलनामे बिहारके संस्कृति अत्यधिक समृद्धशाली अछि अइठामक जे संस्कृति अछि ओ भारतके आन राज्यके लोक आबिके सीखैए देखबाक लेल अबै छथि जे बिहारके संस्कृति केहन अछि एतुका सांस्कृतिक उपलब्धि सांस्कृतिक विरासत अत्यधिक महत्वपूर्ण अछि एतौ राजराजेश्वरी भगवतीके मन्दिर रहै वा उच्चैठ भगवती रहथि वा वाणेश्वरी स्थान अछि वा सिधेश्वरी भगवती सरिसबमे छथि एहन मन्दिर मन्दिरक जे कलाकृति छै आओर ई आनठाम नहि भेट सकैए अहिना अइठामक जे आचार विचार छै से बहुत विशाल छै समृद्ध छै हमरा लोकनिके एतौ जे गीत होइए विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम सबमे विभिन्न पाबनि तिहारमे ओ बहुत अवर्णनीय अछि जकर वर्णन कम शब्दमे नहि कऽ सकै छी